मुंहिंजी पसंदीदा सिंधी तहिवारु आहे थधिड़ी थधिड़ी मुंहिंजी ॾाढी पसंदीदा तहिवारु आहे छाकाणि त हुन में असां घर में ॿारनि जे लाइ हुन जी सुठी सिहत जे लाइ माता खां प्रार्थना कंदा आहिनि थधिड़ी माता जी पूॼा कंदा आहियूं हुन लाइ असां हिकु ॾींहुं पहिरों लोलो चौको पचाईंदा आहियूं ऐं ॿिए ॾींहुं थधिड़ी माता जो भोग लॻाए करे ॿारनि खे छंडा ॾींदा आहियूं ऐं उन ॾींहुं असां पूरो ॾींहुं थधो खाईंदा आहियूं इन करे थधिड़ी जो तहिवारु ॾाढो सुठो हूंदो आहे हिन में धीअरनि जी घर में नानकतायूं लोला ऐं ॿिए अधिक शयूं पहुचाइबो आहिनि